हलो जी मैं यश मिश्र क्या हमारी बात जगदम्बा रेश्टोरेंट से हो रही है हम ने आप के यहाँ से कल ही कुछ फूड आइटम्स का ऑर्डर कर दिया था हम ने आप के यहाँ से टोटल अपने यहाँ आज के लिए दोपहर दो बजे में डेढ़ सौ पैकेट्स भोजन का ऑर्डर किया था जिसमें हम ने रोटी छोले भटूरे का ऑर्डर किया हुआ था परंतु यह ऑर्डर आज दो बजे के बजाय तीन बजे तक भी हमारे स्थान तक नहीं पहुंच पाया जिससे हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम ने यह ऑर्डर जब दिया था तो उसी वक़्त हम ने यह समय भी निर्धारित कर दिया था कि हमें इस समय से पहले आप के यहाँ से इंसुलटेड पैकिंग होते हुए हमें भोजन चाहिए परंतु यह चीज़ें बताने के बावजूद भी आप के यहाँ से समय पर हमारे यहाँ ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंच पाया है जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम आप से यह अनुरोध करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस ऑर्डर को हमारे यहाँ तक भिजवाने की कृपया करें जिससे हमें जो अवसुविधाएँ इस समय उत्पन्न हो रही हैं उन असुविधा ओं से हम बाहर निकल सकें और अपने कार्य को अच्छी तरीक़े से कर सकें